जो आजकल क्या जो योगा आसन है ये आप योगाभ्यास अगर करते हैं उससे आपको लचीलापन भी दूर होता है और ताकत भी ताकत भी उससे आपको बढ़ता है इसके लिए आपको सुबह सुबह जल्दी उठ के योगाभ्यास करना से आपको लचीलापन में बढ़ोतरी होती है जिससे आपको ताकत भी अंदर से महसूस होगा इसके लिए आजकल हम लोगों को सबको योग अभ्यास करना चाहिए सुबह सुबह उठ के योग करने से भी हम लोगों का माइंड फ्रेश रहता है जैसे हम लोग कहीं घूमने ही जाते हैं हम लोग को बोरिंग महसूस होता रहता है माइंड होपलेस रहता है जो कि कभी कभी हम लोग अलग अलग तरह के माइंड में बातें बात आता रहता है जिससे हम लोग को टेंशन जैसे लगता है कि हम टेंशन में घूम रहे हैं इसके लिए भी अगर सुबह सुबह उठ के हम लोग अगर योगाभ्यास करते हैं योग करते हैं वो भी हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है इसके लिए आजकल के जवाने में सारे जनरेशन को योग करना चाहिए योगाभ्यास भी करना चाहिए जिसके चलते हम लोग स्वस्थ भी रहेंगे और हम लोगों को माइंड में टेंशन भी नहीं रहेगा किसी तरीके का और हम लोग अपना काम भी एकदम स्वस्थ रूप से कर सकते हैं जिस वजह से हम लोगों को योगाभ्यास करने से ताकत मिलता है शरीर में और लचीलापन तो आता ही है प्लस में इसके साथ साथ हम लोगों को ताकत भी मिलता है इसलिए हम लोग योगाभ्यास आजकल बहुत जरूरी है योग के साथ साथ योगाभ्यास भी करना चाहिए और खुद भी करना चाहिए और दूसरे को भी सलाह देना चाहिए कि वो भी सुबह सुबह उठ के योग करे योगाभ्यास करे ताकि उसको लचीलापन और ताकत बढ़ाने में मदद कर सकता है